मछली कैसे पाली जाती है हमलोग जैसे कोई डान्स कर डान्स वह हो जाता है अगर वीडियो बनाते मतलब कैसे भेजा जाता है आपको अच्छा लगेगा या मतलब कोई तरक्की होगी हमलोग कैसे वह करेंगे क्या पक पकड़ेंगे मतलब आपको अच्छा लगेगा क्या नहीं मतलब यह ऐसे करने से मतलब वह मछली पकड़ने से मतलब ऐसे मतलब वीडियो डाली जाए आप लोग को तो अच्छा लगेगा ना तो मतलब ऐसे किया जाता है और मतलब कैसे वह किया जाता है और हमलोग ऐसे कोई फँक्शन में गए उसमें डान्स डान्स या वीडियो बनाकर मतलब भेजा जाए आपको अच्छा लगेगा हमलोग को भी अच्छा लगेगा और हम हम मछली मतलब ऐसे पालने से ऐसे क्या किया जाता है मतलब कोई मतलब डान एकदम डान्स हो रहा है या मतलब कैसे है जो हो हो जाता है या मतलब ऐसे मतलब ऐसे मतलब वह हो जा किया जाता है वह मत मछली वह मतलब पालन पोषण मतलब अच्छे तरीके से किया जाता है और अच्छा और किया जाता है अरे सब अपना अपना सब तरीका अलग अलग है सब तरीका अलग अलग है आपको जैसे भेजा जाए वीडियो बनाकर कैसे मछली पकड़ी जाती है अब आपको अच्छा लगेगा ना अब अच्छा लगेगा और हम भी हमको भी अच्छा लगेगा हमलोग ऐसे बनाकर हमलोग अच्छे करते हैं अच्छे करते हैं ऐसे करते हैं हम बहुत अच्छे अच्छा सब करते हैं और हमलोग बहुत तरीके से यह बनाते हैं सब्ज़ी यह मतलब बनाकर भेजते हैं और सब आपको जो जैसे भेजा जाए आपको कैसा लगेगा वीडियो बनाकर मतलब तरीका अच्छा लगता है ना और सब तरीका और सब अच्छा लगता है और सब सब और क्या मतलब किया जाए और सब सब तरीके अलग अलग सब होते हैं अपनी अपनी इच्छा है अलग अलग सब बँटे सब अच्छा आदमी अच्छा आदमी करता है और सब आप लोग को कैसा लगेगा आप लोग खूब अच्छा लगना चाहिए हमलोग को क्या करते हैं